हाँ जी मैम बोलिए हाँ जी बोलिए मैम जी मैम मुझे अभी अभी तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैम मैं लेना नहीं चाह रही हूँ अभी तो जी जी बताइए मैम हाँ क्या क्या नाम बता रही हैं मैम आप उसका अच्छा अच्छा अच्छा

जी जी

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा मैम वैसे तो वैसे तो मुझे लेना ही नहीं है है ना लेकिन आप ऑफर की बात कर रही हैं तो मैं इंस्टॉलमेंट में सोच सकती हूँ तो क्या यदि मैं इसको इंस्टॉलमेंट लेना चाहूँ मैं तो तो क्या उसके क्या ये ई एम आई क्या होगी उसकी कोई डाउन पेमेंट करना होगा जी

हाँ डाउन पेमेंट करना मतलब दो दो हजार का हाँ तो तीन हजार तो बहुत ज़्यादा बता रही हैं मैम इतना नहीं पे कर पाऊँगी मैं जी ओके मैम जी जी जी ठीक है मैडम मैं घर पे बात करके फिर करती हूँ बात आपसे है ओके मैडम ओके ओके थैंक यू मैम बाय ओके बाय